नमस्ते नमस्ते क्या काम है बोलो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है अच्छा तो थोड़ा थोड़ा कर रहा है न रिपोर्ट बनवाई है तो उसी हिसाब से ले करके दवा दे देंगे हाँ चलो ठीक है दवा दे देंगे उसके बाद दवा ले करके फिर शाम को आना खून जाँच करवाओ कुछ जाँच रिपोर्ट बनवा करके हमको दिखाओ दवाई इलाज करवा देंगे चलो ठीक है दवाई ठीक है दवा देंगे भाई आराम हो जाएगा एक्स रे आपको करवाना है हाँ तो हाँ तो ठीक है आपको पाँव पाँव दर्द कर रहा है तो आपको मशीन लगा देंगे मशीन जाँच जो बताएगी उसको दवा दे देंगे हम हाँ तो हम समय से हम बता देंगे आ जाएंगे हम समय से चले आना हम रिपोर्ट जाँच करवा देंगे हाँ तो हाँ तो टाइम बता देंगे नंबर लग गया दो ढाई बजे आप चले आना हम देख लेंगे चेक करके आपको दिला देंगे हाँ तो चलो ठीक है दवा दे देंगे थोड़ा सा आराम हो जाएगा कल जो है आप करवा लीजियेगा हाँ चलिए ठीक है फिर हम दवा दे देंगे तो आराम हो जाएगा अल्ट्रासाउंड करवा लीजिये खून जाँच करवा लीजिये आपको तब आपको दवा हो जाएगा जी यहाँ आ कर करवा लीजिये हाँ ठीक ठीक हाँ तो ज्यादा पैसा नहीं लेंगे जाँच करवाएंगे तो थोड़ी पैसा तो जरूर लगेगा भाई थोड़ा बहुत देना पड़ेगा न हमको चलिए ठीक है हम दवा देंगे अब जाँच करवा के आप दवा हम दे देंगे ठीक है हाँ बनवा के रिपोर्ट हमारे यहाँ ले आइये उसको मैं देखेंगे हाँ तो दर्द करता है अभी नंबर लगा रहे हैं तो दवा दे देंगे

चलो ठीक है जब पाँव में दर्द होता है तो दवा दे देंगे भाई ठीक है हाँ बुखार हो जाता है पारासीटामोल के गोली दे देंगे दर्द के राहत के आराम कर लीजियेगा चलो ठीक है दवा ले जाओ आज खा लो ठीक है हाँ कुछ राहत रहेगा चलो ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक है चलिए जाँच हम कर देंगे दवा दे देंगे हो जाएगा ठीक नमस्ते नमस्ते